हैलो अंजी अंजी आं अच्छा अच्छा खराब केह् केह् ऐ इसदा चलो ठीक ऐ कोई गल्ल निं बापस करी ओड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक चलो खराब होङन बापस करी ओड़ो ठीक